हाँ जी सर बोलिए हाँ सर आपके नाम से बीमा है हाँ जी सर आप करा सकते हैं तो सर आप कल हमारे औफीस आ जाइए दोपहर में दो बजे तो मैं आपको वहाँ पर पूरा प्रौसेस बता दूँगा कि किस तरीक़े से क्या होगा सर आप या तो कल आ जाइए या आप नैक्सट मंडे आ जाइए हाँ सर आप मंडे को आ सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है सर जो जो आपने डौकुमेंट हम को दिए थे आप वो उसकी एक एक कौपी ले आइएगा और अपना बैंक पासबूक भी ले आइएगा साथ में हाँ सर वो तो हमारे पास हैं पहले से आपके अगर आप किसी को भी अपने साथ ला सकते हैं और आपको हम पूरा प्रौसेस बता देंगे सर आपको एक फ़ौम फिल करना होगा और आप किस वजह से अपना आप बीमा ड्रौप करा रहे हैं आपको वो बताना होगा सर आप अपनी चैक बूक लाइएगा और हम आपको बता देंगे यहाँ

ठीक है सर आपका दिन शुभ हो धन्यवाद